बच्चे छोटे थे सर्दी जुखाम होता था उनको तेल कड़ राई का तेल गर्म करते थे उसे मालिश करते थे जवाइन डाल के उसे जुखाम अच्छा होता था इसी जुखाम में खाने में रोटी सब्जी दो दाल रोटी दो चावल मत दो दही मत दो और काढ़ा बनाते हैं तो उसमें काली मिर्च डालते है गुड़ डालते है सोंठ डालते है अदरक डालते है उसको पकाते है तो बच्चे को पिलाते है उसे जुखाम थोड़ा हल्का होता है माथे पर जैसे पट्टी रखते है भिगा के तो उसे बुखार है तो उसे थोड़ा बुखार हल्का होता है